सामान्य बच्चाके लेल तऽ बहुत रङ्गके साधन छै सरकारो बहुत व्यवस्था कयने छै सरकारियो इस्कुल छै आओर नीजियो इस्कुल बहुत छै जे बच्चासभके असुविधा नहि होय लेकिन जे बच्चा जे बच्चा आँखिसँ अन्धा छै जे कानसँ बहीर छै जकरा मन्दबुद्धि छै ओकर की व्यवस्था कयल जाय एहिपर सरकारो नहि ध्यान दऽ रहल छै आ एकर व्यवस्था देबय करयके चाही कियाकि सभके लेल सुविधा आबयके चाही सभके पढ़यके मोन होइत छै आगाँ बढ़यके मोन होइत छै ओ बच्चा